शरिराचो पेंवपाचो अभ्यास केल्यार आमच्या हाती पांयाचो व्यायाम जाता ते बरे तंदरुस्त रावतात ताकद मेळटा तेंकां तशेंच आमी एकादे खंयी न्हंयचेर गेल्ले आसा किंवां दर्यान गेल्ले आहा आमच्या पेंवपाचो फायदो एक तर कोणाक पेंवपाक कळना तेंकां शिपो शिकोक शकता आमी आनी दुसरें म्हणल्यार कोणूय जर बुडटा आमकां पेंवपाक कळळें कारणान तेंकां आमी वाचोवपाचो प्रयत्न करूं शकतात आनी दुसरें म्हणल्यार स्वास नियंत्रण दवरुपाक ते पयलीक आपूण कितलो टायम स्वास नियंत्र स्वासाचें नियंत्रण करूक शकता हें उदकान पयतात आनी जेणे करून तेंकां खूब ट्राय करतात ते उदकान स्वास नियंत्रण खूब टायम दवरुपाक जेणे करून तेंकां स्वास नियंत्रण दवरुपाक मदत जाता